میرا پسندیدہ سیارہ زحل ہے نظام شمسی میں نو سیارے ہیں زحل ان میں چھ نمبر کا سیارہ ہے مجھے زحل اس لئے پسند ہے کیونکہ وہ سب سیاروں میں سب سے خوبصورت دکھائی دیتا ہے کیونکہ زحل کے گرد جو حلقہ دکھائی دیتا ہے وہ زحل کی خوبصورتی بڑھاتا ہے زحل پر ایک سے زائد چاند نکلتے ہیں